नमस्ते भैया भैया हमको एक बाइक चाहिए था टी वी एस का हमको अपाची चाहिए वाइट का वाइट और रेड कलर में नहीं आता है लाल कलर और वाइट है न तो वही चाहिए भैया और हमको किस्त पर चाहिए तो उसमें क्या क्या हमारा डाकूमें डाकूमेंट क्या क्या लगेगा

और यह पैसा कितना जमा करना पड़ेगा सर

अच्छा भैया किस्त से पूरा ब्याज सहित किस्त सहित ले कर कितने का पड़ जाएगा यह

अच्छा अच्छा यानि हम जितना कम चाहें उतना कम में हो जाएगा जितना ज़्यादा किस्त बनवाऍं उतना ज़्यादा लम्बा बन जाएगा यही ना अच्छा अच्छा अच्छा बीस पच्चीस हज़ार रुपिया हमारा ब्याज लग जाएगा और डाकूमेंट में हमको आधार कार्ड और पेन कार्ड देना पड़ेगा अच्छा अच्छा आज ही चाहिए सर आज ही चहिए अभी आ रहे हैं एकाध दो घंटे के बाद आ रहे हैं खरीद कर लाएंगे थोड़ा सा गाँव में घूम घूम कर थोड़ा सा दिखाएंगे लोगों को कि मज़ाक समझ रहे हो असल में असल में एक गाड़ी हमको चाहिए हमारे पास गाड़ी नहीं था इसलिए एमाउंट भी कम था इसीलिए सोचे कि किस्त पर ही ले ले रहे हैं कितना पैसा कित कम से कम कितना पैसा जमा करना पड़ेगा अच्छा आधार कार्ड और बैंक का पासबुक और पेन कार्ड यही तीन ही लगेगा न